मध्य प्रदेश की संस्कृति भारत के अन्य राज्यों की संस्कृति और देशों की संस्कृतियों की तुलना में बहुत अलग है क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत ही अन्य दे अन्य देशों से और अन्य जगहों से हट के कार्यक्रम और सांस्कृतिक प्रभाव हैं यहाँ पर पहले राजा महाराजाओं का शासन था तो उनके अनुसार ही यहाँ परंपराएँ चली आ रही हैं यहाँ की संस्कृति बहुत सरल और स्वाभाविक है यहाँ संस्कृति आदान प्रदान सांस्कृतिक प्रभाव हैं और यहाँ की संस्कृति में लोग एक दूसरे के प्रति वफादार और एक दूसरे के सहयोगकर्मी भी हैं यहाँ की संस्कृति भारत की संस्कृति और अन्य है जो कि संस्कृति और देशों से बहुत अलग है क्योंकि यहाँ एक सरल भाषा बोली जाती है जबकि अन्य जगेहों पर इतनी सरल भाषा नहीं बोली जाती यहाँ के लोग एक दूसरे के सहयोग में बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं यहाँ पर विभिन्न त्योहारों पर सभी लोग एक दूसरे का मिल कर सहयोग करते हैं और यहाँ मेले भी आयोजित होते हैं तो यहाँ पर मेलों का आयोजन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत अलग रूप से होता है